हैलो मुझे सब्ज़ी लेना है मुझे आलू मटर पनीर आलू मटर और सब भिन्डीया सब लेना है बैगन और हाँ मुझे लेना है पाँच किलो ज़्यादा का नहीं हुी सौ का हुआ पचास रुपए पर देते हैं हाँ पाँच ही

इसका क्या टमाटर है टमाटर कितना के जी किलो देते हैं आप कोई बात नहीं टमाटर भी दे दीजिएगा धनिया पत्ता ठीक वह भी दे दीजिए क घर से बहुत बोहुत हमारे घर से बहुत भण्डार होगा ना इसी कारण कटहल ले रहे हैं पाँच किलो

कटहल दो घंटे बाद लेना है कौन जगह पर मंडे ठीक आ जाएँगे कितने बजे से करते हैं आप कितना कितना ब बजे में बंद करते हैं और तो हमारे लिए हमारे लिए कटहल टमाटर धनिया पत्ता रखिएगा और बैंगन कितना किलो देते हैं बैंगन चार किलो बैंगन चार किलो और और आलू भी दो किलो रखिएगा आलू की कितना क़ीमत है और तो ठीक है तो पैसा लेके आएँगे तो शाम शाम में से ले जाएँगे रखिएगा

हाँ शादी है इसी कारण भोज बनेगा हाय क्या इसी इसीलिए तो आप ही से सब्ज़ी लेंगे ठीक तो आ रहे हैं